ہیلو السلام علیکم جی جی میں رام پور سے بول رہا ہوں جی میں رامپور سے بول رہا ہوں میں سوشل ورکر ہوں جی جی جی یہ ہے رامپور اپنا ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں غریبی بے روزگاری زیادہ ہے یہاں لوگوں کی وہ ہر طرح طرح کی پریشانیاں پیش آتی ہیں جیسے جی کسی کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے کسی کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے یا کسی کوئی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی ورک نہیں کر پا رہا ہے اس طرح کی طرح طرح کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں جس کو ہمیں دور کرنا چاہیے ہر انسان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے یعنی کہ کسی کو معلومات نہیں ہے تو ہمیں ہم اس کے اس کو معلومات دیتے ہیں اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کا راشن کارڈ کہاں سے بنے گا سپلائی آفس سے بنے گا یا پہلے آپ اپنا رجسٹریشن کرائیے اس طرح کی معلومات ہم ان کو بتاتے ہیں جیسے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے اس کام کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کریے اس میں اتنی آمدنی ہو سکتی ہے آپ کو جیسے یہاں زری ورک ہے اور دوسرے کام ہیں اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں تو آپ ایسا کریں آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ یہ دردوزی کا یا دوسرے کام آپ کر سکتے ہیں جی

جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی ہاں کسی علاقے ہاں اس کا سروے کرنا چاہیے اس سروے ہم کرتے رہتے ہیں وقت وقت با وقت ہم کرتے رہتے ہیں اس کا سروے جیسے کہیں ب پانی بھر گیا یا کوئی مشکلات آ رہی ہیں لوگوں کو اس کے اس کو دور کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں جیسے کہیں پانی بھر گیا نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں نگر پالیکا میں اطلاع دیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً جی

جی جی جی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں اسپتال ہے لیکن وہاں ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے بہت لمبی لمبی بھیڑ لگی رہتی ہے ان کو کیسے دور کیا جائے یا کسی اور ڈاکٹر کا ارینجمنٹ کرا جائے وہاں پر پرائیویٹ ڈاکٹر کو بٹھا لینے کے بعد ان کو ان کی اجرت سرکار دوارا دلے دلائی جائے جی ہم کوشش کر رہے ہیں اس بارے میں

جی